میک اپ پروڈکٹ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی جوکہ میں نے پرسنل میں نے پرسنلی استعمال کیا ہے میرا خود کا ہے مطلب تجربہ ہے یہ اس چیز کا کہ میں نے وہ چیز کو استعمال کیا اس کے بعد میں نے آپ کو اس کا فیڈ بیک بتا رہی ہوں کیونکہ ایسا تھا میں نے ایک بار نا ایک پاؤڈر خریدا تھا جوکہ اس کا تھا مارس کا وہ اس کا جو فکسم فکسر تھا اور وہ جو مطلب اس کا کوریج تھا اور وہ بالکل بھی اسٹیکی نہیں ہوتا تھا اور وہ اسکن کو مطلب ہمارے کہتے ہیں نا اسکن کو ایک دم سینسیٹیو رکھتا تھا کوئی آئل باہر نہیں آتا تھا اور وہ کافی لمبے حد تک مطلب فیس پر ہی رکا رہتا تھا اس کا کلر بھی مطلب اس کا کلر بھی آپ کی اسکن سے ایسے مل جاتا کہ وہ لگتا ہی نہیں کہ کچھ چہرے پہ لگا ہوا ہے کچھ ہے بھی کچھ نہیں بالکل لائٹ ویٹ تھا اس کا اور لگانے کے بعد بھی اس کا ٹیکسچر ایسے لگتا تھا جیسے آپ کی خود کی اسکن ہو کلر بھی اس کا ایسا تھا افوڈیبل بھی تھا زیادہ پرائس بھی نہیں تھی بٹ میں نے اس کو استعمال کیا پھر مجھے اس کا دوسرا مجھے نہیں ملا بٹ وہ کوائلٹی اس کی بیسٹ تھی